नोकियाके चार्जर लेलहुँ दुइ महिना नहि भेल चार्जर खराब भऽ गेल मोबाइल नहि चार्ज होइए चार्जर खराब भऽ गेल पाँच सओमे चार्जर लेलिए दुइओ महिना नहि भेलै खराब भऽ गेलै चार्जर ताहिसँ मोबाइलो हमर बैठल छै राखल छै आओर ताहिके बाद पाँच सओमे लेलिए हँ दुइओ चारि महिना नहि भेलै खराब भऽ गेलै हेलो मोबाइलो हमर हेबे स्विच ऑफ राखल अइ बैठल अइ मोबाइल आ काजो नहि करैए